ہندوستان میں بہت طریقوں سے تہوار منایا جاتا ہے عام طور پر مسلمان سماج میں رمضان المبارک کے بعد عید الفطر کا جشن منایا جاتا ہے لوگ اِس دِن ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں سیوئیاں کھاتے ہیں خوشیاں مناتے ہیں اور اسِی طریقے سے اُن کے یہاں ایک عید منایا جاتا ہے عید الاضحیٰ کے نام سے وہ اُن کے دِن اُن کے یہاں قربانی وغیرہ کا انتظام کیا جاتا ہے اور اِسی طریقے سے ہندو سماج میں دیوالی مناتے ہیں رکشا بندھن مناتے ہیں اور بھی بہت سارے تہوار ہمارے ہندوستان میں منائے جاتے ہیں یہ سارے تہوار اِس لیے منائے جاتے ہیں کہ لوگ آپس میں خوشیاں بانٹیں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اپنی خوشیاں مناتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ گھومنے جاتے ہیں اور اُُس سے اُن کو خوشی ملتی ہے اور یہ ہمارے ہندوستان کا بہت اہم حصّہ ہے